जोंहा गथ'फोरा इस्कुलाव बन्द' मोनबाय बायोबा जोङो गरम बन्द'फोर मोनोबाना जोङो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैयो क'क्राझार गुवाहाटि शिलं बेफोरबायदियाव जोंहा बेरायनो लाङो आरो जेनेबा स्कुल बन्दटफोर मोनबाय बायोबा माने जोंहा बन्द' थायोबाल' सुटि मोनबाल' बेरायनाय सम मोनो नालाय जेनेबा जोङो दस्रा बारायआवथ' बन्द' मोनाबा खामानियाबो सुटि जाया दा जों गासैबो डिउटिआव थांनाय टाइम जायो नालाय बेनिखायनो जों डिउटि गैयै समाव एबा गथ'फोरनि स्कुल बन्द'आव जोङो गथ'फोरखौ लानानै बिदिनो गोबावजों खेबसे बेरायनो थाङो आरो बेरायहैयो टाउन नायहैयो बिदिनो गिदिर गिदिर टाउनाव बङाइगाव शिलं गुवाहाटि बेफोरबायदिआव जोंहा बेरायहैयो आरो बेरायहैयो ज' ज' न'खरै न'खरैनो बेरायनानै फैयो न'आव बिदिनो गथ'फोरखौ गेलेहोयो दानदायफा बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव लांनानै बिदिनो गार्डेनफ्राव बेरायहैयो नायहोस्राङो आरोखि मानोना बिसोरो स्कुलाव थाबाय थायोबाना बेरायनोबो मोना थांनो मोना नालाय जोंहा बिदिनो गोबावजों खेबसे सुटि मोननाय टाइमाव जों गथ'फोरखौ लानानै बेराय हैयो आरो बेनो जाबायदां सार